आं जोंनि ओनसोलाव थानाय बेंतल ओनसोलनि मोनसे रेस्तुरेन्ट बे रेस्तुरेन्टनि मुङा जाहैबाय बारबि रेस्तुरेन्ट बे रेस्टुरेन्टनिफ्राय आं माखासे जाग्रा बेसादफोरखौ अर्दार खालामनाय जादोंमोन आंनि जाग्रा बेसादफोरनि मुङा जाहैबाय म'म' चावमिन लोगोसे बेदर एवनाय बे अर्डारखौ आं खालामदोंमोन आरो बे अर्डारआव आङोहाय दिलिभारि बय आ आंनो मोजां जाग्रा अर्दारफोरखौ आरो थाबैनो होफैनो हादों बिथांनि मोजां सार्भिसनि थाखाय आंहा जोबोद गोजोन्नाय दं बिथांआ गाज्रि बोथोरब्लाबो दिनैहाय बिराद गाज्रि बोथोरमोन अखानि आरो बारफोर नाथाय बेफोरनि गेजेरावबो बिथांआ आंनोहाय थाबैनो मोजां सारभिसफोरखौ होबाय मोजाङैनो जाग्रा बेसादफोरखौ लाबोबाय आरो मोजां थेस्टनि जाग्रा बेसाद होफैनायनि थाखाय आंहा जोबोद गोजोन्नाय दं आरो रेस्टुरेन्टनिफ्रायबो बिराद मोजां मोनदों मानोना बिथांमोनहा मोजां मोजां बुस्थुफोरखौहाय बानायनानैहाय मोजां पेकेत खालामनानै हरो जायनि थाखाय जों अर्दार खालामनानै जानो जोबोद मोजां मोनो